یوگا کی مشق زہنی اور ذاتی زنددگی کو تندرست اور مختلف طریقوں سے مصیبت انتظار ڈال سکتی ہے جیسے یوگا کے دوران کی جانے والی گہری سانسیں اور مراقبہ مراقبہ ذہن کو سکون دینے میں مدد دیتے ہیں جسے تناؤ جس سے تناؤ اور اضطراب میں کمی آتی ہے یوگا کی مشق ذہن کو مضبوط موجودہ لمحے میں مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے توجہ اور ارتقاظ بہتر ہوتا ہے اور یوگا کے مختلف آسن پوز اور کار نائم پارا نائم سانس کی پرونائم سانس کی مشق جس میں اور دماغ کی درمیان توازن پیدا کرنے میں مدد گار ثابت ہوتی ہے جس سے جذباتی استحکام میں بہتری آتی ہے اور یوگا کے دوران پیدا ہونے والے اینڈ آف رنس خشکے بارمون مونس موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور خشک اور خوشی کا احساس بڑھاتے ہیں اور بہتر یوگا کی مشق زندگی کے معیار معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے جس سے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کم ہو سکتی ہے اور یوگا کی یوگا کی مسلسل مشق سے ان فوائد کا اثر بڑھتا ہے اور مجموعی طور پر ذہنی اور ذاتی زندگی صحت میں بہتری آتی ہے یوگا اچّھی چیز ہے جو کرنی چاہیے بٹ